बायो गॅस बायो गॅस प्लांट हाचे विशयी हांवें वाचलां आयकलां पूण प्रत्यक्ष हांवें पळयलें ना आमच्या गोंयान तर हें सामकेंच कमी आसा ताजो कोणी वापरय बी करनात